जी हाँ मैंने कईं बार अकेले सफर किया है और अकेले सफर करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है जब व्यक्ति अकेला घूमता है तो अपने आप से सवाल पूछता है अपने आपको ढूँढता है कई जगह कई तरीके से यह बात वर्ष दो हज़ार इक्कीस की है जब मैं अकेला अकेला इन्स्टाग्राम पर भ्रमण कर रहा था तो मुझे भ्रमण करते वक्त इस्कॉन का एक गीता कॉम्पिटीशन दिखा उसमें मैंने पार्टीसिपेट किया और जब मैंने उसमें भाग लिया तो हमने तकरीबन एक माह तक भगवत गीता की क्लासेस ज्वाइन करी ओर वह क्लासेस जीवन के लिए बहुत ही

निर्णायक और बहुत ही अच्छा मोड़ देने के लिए उपलब्ध थी ज जानकारी अच्छी थी हमने उसको ग्रहण किया जब हमारा प्रोशेषण पूरा हुआ एक माह का तो उन्होंने बोला कि हमको अब वृन्दावन चलना है पहले तो हम हिचकिचाए क्योंकि हमको वृन्दावन जाना पहली बार उचित नहीं लगा क्योंकि हमने कभी कहीं बाहर भ्रमण नहीं किया है यह मध्य प्रदेश छोड़कर वह जगह बहुत दूर थी वैसे हमारा जो स्वर्णिम अवसर था वह हमारे लिए तो हमने उसको बिलकुल लपट लिया है क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा मन अन्दर से प्रफुल्लित हो गया था कि हम वृन्दावन जाएँगे कृष्ण के धाम जाएँगे उसके बाद हम जब हमने हाँ कर दी उनको तो उन्होंने हमारी टिकेट बुक वगैरह करा दी लेकिन किसी कारणवश ऐसा हुआ कि हमको कॉलेज में थे और हमारी ट्रेन चार बजे थी हम कॉलेच में भूल गए थे कि हम ट्रेन चार बजे हमको पकड़नी है उसके बाद हम साढ़े चार बजे देख रहे तो ट्रेन हमारी निकल गई अब हम जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे उसके बाद हमने फ़ोन लगाया कि हम क्या करें तो उन्होंने बोला कि आप दूसरी ट्रेन से टिकेट लेकर भोपाल आ जाइएगा भोपाल से फ़िर आप दूसरी ट्रेन लेकर मथुरा आ जाइएगा फ़िर हमने जैसा उन्होंने बताया उसके हिसाब से हम भोपाल गए भोपाल से फ़िर हम मथुरा गए मथुरा से फ़िर हम ऑटोरिक्शा करकर वृन्दावन गए वृन्दावन धाम इस्कोन में हम ठहरे वहाँ से फ़िर हम बाँके बिहारी मंदिर गए यमुना मईया के दर्शन किए यमुना मईया में स्नान किया उसके बाद हम उसके बाद हम राधे मईया के वहाँ पर गए वहाँ पर राधे मईया की सखियाँ व उन सभी के दर्शन किए नंदलाला जी के घर गए जहाँ पर भक भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया था उनके दर्शन किए उनके माता पिताओं के दर्शन किए उनके सखाओं के दर्शन किए फ़िर वहाँ सर हम म मनसा नदी में गए मनसा नदी के आसपास हमने भ्रमण किया वहाँ पर फ़िर मनसा नदी में हमने जाकर स्नान किया उसके बाद हम कई सारी जगह गए वहाँ पर जो घूमने का अनुभव है जैसे प्रेम मंदिर हुआ व अन्य कई प्रकार के बहुत सारे मंदिर हैं उनमें भ्रमण किया और आशीश्वर महादेव मंदिर में भ्रमण किया जहाँ पर भगवान शिव स्वयं आए थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कले दर्शन करने के लिए बहुत समय प्रतीक्षा करी तभी उनका नाम वहाँ पर आशीश्वर महादेव रखा गया